सोशल मीडियापर जे फोटो पोस्ट करय छिए जैसे इन्स्टाग्राम भयऽ गेले उहो पऽर फोटो पोस्ट होइछे तऽ कोई देखते तऽ लाइक करते आउर हमर फोटो देखि कऽ ओकरा आइ डी के हमर फॉलो करते जिससे कि जब अधिक फॉलोवर भयऽ जेते तऽ हमरा पैसा भी मिलै छै ई सबसँ आओर इएह लिए फोटो पोस्ट करै छै फेसबुक भी छै इहोमे जे छै लाइक करै छै आओर फोटो भी अगर अच्छा फोटो रहतै तऽ बहुत सारा पब्लिकके भी प्यार मिलै छै जिससे कि देखैमे भी अच्छा लगै छै आओर सोशल मीडियासँ जुड़ल रहै छै तऽ ओहो अच्छा अच्छी बात होइ छै ताकि कोनो चीज भी होइ छै तऽ फोटोसँ आदमी पहिचान जाइ छै ई आदमीके ई भेलै यऽ इएह लिए फोटो इन्स्टाग्राम फेसबुक आओर व्हाट्सएप ई सबसंँ शेयर भी करि सकै छियै अच्छा फोटो रहतै तऽ आदमी लाइक भी करते आउर कमेन्ट भी करते आउर अच्छा पब्लिकके प्यार भी एतै जिससे कि हमर इमेज आओर परफार्मेंस ओ जे ठीक रहे छै लोकके भी प्यार अच्छा मिलतै इएह लिए फोटो मीडियासँ सोशल मीडियापर फोटो डालै छियै जाहिसँ देखैमे भी अच्छा लगतै आओर मीडियासँ भी जुड़ल रहना अच्छी बात छै